पहिलुका जमाना अभिकामे अन्तर छै बहुत पहिले लोक कैमरा लए कऽ फोटो घिचबैत रहै किएकि लोकके जेबमे मोबाइल नहि रहैत रहय पहिले एतेक नेटवर्किंग क्षेत्र नहि ने रहै किए मोबाइल लोक कम लखै रखैत रहै मोबाइलके युग रहै कहाँ पहिले पहिलेके लोकके कैमरे रहैत रहै ओहो सए सए दू दू सए कोसपर एक एक गो स्टूडियो खुलैत रहै उएह स्टूडियोमे लोक जाइत रहै तब फोटो तोटो घिचबैत रहै आब तऽ ओ जमाना नहि छै आब तऽ हरेक जगहेपर फोन छै लोक आब कैमरासँ अच्छा अच्छा फोटो मोबाइलेसँ घीच लै छै जाहि कारण लोक स्टूडियो भी आब जेनाइ छोड़ि देलकै लेकिन पासपोर्ट फोटो खातिर लोक अभी भी कैमराके सहयोगसँ पासपोर्ट फोटो लोक बनवाबै छै कैमरा स्टूडियो जाइ छै लोक लेकिन पहिले लोक स्टूडियोमे हरेक फोटोये स्टूडियोएमे खिचबैत रहै ताकि किएकि पहिले एहनका सुविधा नहि रहै लोक पहिले मोबाइल तोबाइल नहि चलबैत रहै नहि ओ नेटवर्किंगके बारेमे जानैत रहै लोक मोबाइल ककरा कहै छै ई चीजके भी जानकारी नहि रहै लेकिन आब देखौ लोकके जिम्मे हरेक बच्चासँ लए कऽ बुढ़बा तकरीबन मोबाइल छै मोबाइलसँ आब सभकाम होय जाइ छै फोटो घिचियए लै छै आर बहुत ई इंटरनेट सेवा लैए लै छै लोक लोक बहुत जगह छै कि मोबाइलसँ लोक पैसा कमबै छै लोक पहिले जमानाके लोक रहै कि मोबाइलके नामो लोक नहि जानैत रहै आब लोक मोबाइलसँ पैसो कमाइ पहिलुका जमाना अभिकामे बहुत जमीन आसमानके अन्तर छै अभीके समयमे बिना मोबाइलके रहनाइ बहुत मुश्किल छै आ पहिले लोक बिना मोबाइलके रहि जाइत रहै उएह बात छै